साढ़े ऐरिये च जेह्के ज्यादा हिन्दू रौंह्दे ते हिन्दू धरम गी अस ज्यादा मन्नदे बाकी इ'यां साढ़ै सिक्ख बी रौंह्दे क्रिशचन बी रौंह्दे मुस्लमान बी रौंह्दे इ'यां अस मिली जुलियै गै रौंह्दे पर ज्यादा अस हिन्दुएं गै ओह् करदे मन्नदे फ्ही ते पापुलेशन बी ज्यादा हिन्दुएं दी गै ऐ इ'यां अस सारे भाई भैन भ्राऽ गै न मिली जुलियै गै रौंह्दे ते कुसै कन्नै एह् नी ऐ हैन लेकिन कोई दुक्ख बैरी बैरी बैर होंदा ओह् नी ऐ असें अस मिली जुलियै अस सारे रौह्न्ने आं